अगर कोई कला बनाना चाहता है आर्ट करना चाहता है तो हम उनको पहले यही सलाह देंगे कि आप अपने कलर को पहले वयवस्थित कीजिए कलर पूरे होने चाहिए अगर आप चित्रकला बना रहे हों तो पेंसिल से पहले बनाओ पेंसिल से बनाने पर ये ध्यान रखा रखना चाहिए कि पेंसिल दोबारा ना चलने पाए उसी लाइन पर पेंसिल से अगर बन गई है तो हम को उस में कलर भरना है कलर भरने के लिए अगर आप कलर भर रहे हो आप का कोई एक कलर नहीं है तो हम किन्हीं दो कलर से तीसरा कलर बना सकते हैं और कलर बना सकते हैं और उसके बाद हम को शेडिंग भी करना है ध्यान से कि वो कैसे बनाए कि हमारा शेड अच्छे से हो और एक बराबर कलर होना चहिए कलर ऊपर नीचे आगे पीछे ना जाना चहिए पत्तियों में कौन सा कलर लगेगा फूल है तो कौन सा कलर लगेगा कोई जीव है पशु पक्षी है तो सब का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए हीं हम को पेंटिंग करनी चाहिए पेंटिंग करने से हमारा ब्रश जो होता है वो कई प्रकार का होता है कलर करने का कुछ अलग होता है शेड करने का कुछ अलग होता है हम सब को मिला कर के ही पेंटिंग व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं